ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے بازار میں تیار کیے گئے کپڑوں سے کئی اعتبار سے مختلف ہیں جو ہاتھ سے بنے جاتے ہیں کپڑے وہ بہت ہی باریک بینی سے اس میں کام لیا جاتا ہے اور اس کی ایک اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور پہننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اسی طرح اگر ریڈیمیڈ کی بات کریں تو اس کا ایک اپنا مقام ہے لیکن اگر دونوں میں موازنہ کریں کہ ریڈیمیڈ اور ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں میں فرق کیا ہے تو یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں وہ اپنے ایک مقصد سے تیار کیے جاتے ہیں تجارت کی غرض سے تیار کیےجاتے ہیں اس کی سلائی میں بھی اور اس کے کپڑے میں بہت فرق ہوتا ہے اور جو ہاتھ سے بنے جاتے ہیں کپڑے اس میں اس کی سلائی میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے اور میں بھی اسی لیے سلا ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے کو زیادہ پسند کرتا ہوں